ہیلو السّلام علیکم جی بولیے آپ جی جی میں فروٹ سیلر بات کر رہی ہوں جی جی میرے یہاں تمام قسم کے فروٹس موجود ہیں ہمارے یہاں تمام قسم کے فروٹس رہتے ہیں سب کچھ مل جائیں گے آپ کو کیا چاہیے ہمارے یہاں آم انار کیلا سیب آخروٹ یہاں تک کہ ہمارے یہاں ڈرائی فروٹس مل رہتے ہیں تو سب کچھ مل جائیں گے آپ کو کیا چاہیے اچھا جی ٹھیک ہے جی جی ضرور مل جائیں گے جی میں بالکل پیک کر دے رہی ہوں تو مطلب ایک کلو آم کے سو روپیے اور ایک کلو کیلے کے سو روپیے ہوئے جی آپ کچھ بول رہی جی یہ مہنگے نہیں ہیں ابھی دراصل گرمی کا وقت ہے اور اِس میں زیادہ تر لوگ کھاتے ہیں یہ فروٹس وغیرہ تو اتے مہنگے نہیں ہیں یہ صحیح مناسب ریٹ پہ میرے یہاں فروٹس رہتے ہیں سارے فروٹ یہاں سے کم کم دام میں میرے یہاں فروٹس ملتے ہیں اگر آپ کو نہ لگے تو آپ پتہ کر لیجیے جی جی بالکل میں آپ کے پھل ریڈی کر دے رہی ہوں وعلیکم السّلام